हमारे जिले में पूजा स्थल तो इतने अच्छे हैं के पूरे हमारे संसार में कहो विख्यात हैं हर व्यक्ति हर समाज का हर जाति का और हर धर्म का लोग वहाँ शिर झुकाने और मन्नत मांगने भगवान के चरणों में शीश झुकाने जरूर आता है क्योंकि ये इस पूरे संसार में ही ये मंदिर इतने विख्यात हो चुके हैं कि इंसान इनसे दूर रह ही नहीं सकता और हर त्यौहार पर जैसे दीपावली होली वगैरह इन पर जाना ही पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ तो भगवान के बिना कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि यह सृष्टि रचाई ही उन्ही की है क्या करें इसीलिए उनके आगे सिर झुकाना एक हमारे यहाँ का रीति रिवाज ही हो गया है हमने तो माना कि हमारे सबसे अच्छे त्यौहार दीपावली है और दीपावली एक धन संपत्ति का त्यौहार है लक्ष्मी जी का और हमारे बगल में ही एक लक्ष्मी जी का मंदिर है जो इतना ज्यादा इतना ज्यादा विख्यात है कि जगह जगह से लोग दीपावली वाले त्योहार के दिन यहाँ आते हैं और अपनी सांस्कृतिक परंपरा जैसे रंगोली रंगोली वगैरह पूरे मंदिर में एक एक रंगोली बनाते हैं जिससे ये रहता है कि हमारा घर एक इस परंपरा से बंधा रहे